हाँ हमारा पसंदीदा मौसम है सर्दी और सर्दी हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हमें भूख भी अच्छी लगती है हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और मुँह में भी मतलब हाँथ पाँव नहीं फटते और हम कपडे़ भी अच्छे पहनते हैं साफ सुथरे कपडे़ पहनते हैं और नहाने का भी एक दिन छोड़ के एक दिन गरम पानी से स्नान करते हैं तो अच्छा लगता है और सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है और चेहरे पे भी क्रीम व्रीम नहीं लगाना पड़ता अपने आप ग्लो करता है चेहरा और सर्दियों में सोने में भी निंद्रा भी अच्छी आती है और खाने पीने का भी अच्छा रहता है सारा सिस्टम और घी के लड्डू मिलते हैं सर्दियों में खाने के लिए जिससे हम मोटे होते हैं ताकत मिलती है एनर्जी आती है शरीर में जिससे हम काम भी अच्छे से करते हैं मेहनत भी करते हैं तो इसीलिए सर्दियाँ सबसे अच्छी होती हैं